म्यूचुअल फंड स्टॉक बॉन्ड ऐं कम्यूनिटी जेड़ा अलॻि अलॻि सिक्यॉरिटी में इन्वेस्टमेंट निवेश अलॻि अलॻि तरीक़े सां पोर्टफोलियो प्रदानु कंदा आहियूं ऐं अलॻि अलॻि इंवेस्टमेंट करी म्यूचुअल फंड में हिकु इंवेस्टमेंट सां जुड़ी ज़ोखिम खे बि घटि कंदा आहिनि ऐं इन में जेको रिटर्न आहे उहो सभिनि खां वधीक बि थींदो आहे